आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानिया बेनो जे आङो फरायनायनि मोनथाइ मोन्दों आरो फरायनो मोननायनि थाखायनो आङो बेखौ लानानै दुगा एबा दुगिसिन मोननानै लायो जे आं उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम मोजाङैनो मोजां पास जाबोदों मोजाङैनो मोजां पारसेनटेजजों पास जाबोदों आरो बेफोर फरायनायनि थाखाय जोंनि गामिनि एबा खुरमा बाहागि बिसोर आंखौ बाखनायो आरो बाखनायजाथाव खामानि होनो बिसोरो ओंखायनो आङो आंनि फरायनायनि फारसेयैनो बेफोरखौनो जाफुंसारनाय होननानै लायो आरो आङो बेफोरखौ लानानैनो दुगा एबा दुगि लायो